हेलो हेलो गुडमोर्नींग सर मायक्रोमैक्स कंपनी न्ही सर हांव काणकोणसान प्रशांत पागी उलयतां हांवें पयर तुमच्या कंपनीन एल डी सी पोस्टा खातीर एक एप्पलीकेशन दिल्ले म्हाका तेज बदल जाणून घेवपा जाय सर सर हांवें हाज पयली एक स्कूलान एल डी सी म्हणू काम केल्ले आसा सी सी एल पोस्टाचेर ते भायर एक मोबाईल कंपनीचे फरम्हान हांवें दोन वर्सा काम केल्ले आसा एल डी सी म्हण आं हय सर नॉर्मली चडशे काम एक्सलान करचे पडता आनीक रेजल वित द सेलरी मागीर डी ए तें आसता तें भायर सेवेंत पे कमीशनाच्या बदल हांव जाणा हय तुमी सर एक म्हाका कितेंय विचारपा शकतात ताच्या बदद्ल जसो पे प्रत्येक सेलरी प्रमाणे पे बेन आसता पळय ते प्रमाणे तेंका आमी सेलरी दितात तें भायर जे तेंचे डी ए आसा मागीर जे एच आर ए आसात ते सगले एज एज पर केलक्यूलेशन आमी सगळे काडून दितात तेंका ओके सर ओके सर थँक्यू

कित्याक थंन् ओके सर ओके ओके सर थँक्यू वेरी मच थँक्यू